صفائی ستھرائی جو ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے صفائی ستھرائی کی تعلیم تو ہمیں بچپن سے دی گئی ہے اب وہ ہمارے اپنے گھر کی صفائی ہو یا ہمارے آس پاس کی صفائی ہو دونوں ہی ہم پر لازم ہیں ضروری ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے تو انسان جہاں اور دوسری بہت سی آسانیاں اور فائدے ہوتے ہیں وہیں سب سے بنیادی اور اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے اور اپنے گھر کو گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میں روزانہ جھاڑو لگاتی ہوں پوچھا لگاتی ہوں اور دھلائی کرواتی ہوں ہفتے میں ایک بار دھلائی کرواتی ہوں اور کیڑے مکوڑے اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے مہینے میں ایک بار دوائی بھی چھڑکواتی ہوں ہمارے پڑوس میں ہم سب کی یہ ذمّہ داریاں ہیں کہ اپنے اپنے کچڑوں کو دو حصوں میں تقسیم کریں جیسے سوکھا کچڑا الگ رکھیں اور گیلا کچڑا الگ رکھیں تا کہ کچڑا والوں کو بھی اٹھانے میں دقت نہ ہو اور اس سے جراثیم بھی نہ پھیلیں جیسے کچڑا اگر سوکھا کچڑا کو ہم گیلے میں ملا دیں گے وہ جراثیم پیدا کرے گی اس لیے ہمیں الگ الگ رکھنا چاہیے تو ہمیں گیلے کچڑے کو الگ رکھنا چاہیے سوکھا کچڑا کو الگ رکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد صبح سرکاری گاڑی آتی ہے ہم اس کو کچ گیلے کچڑے میں اپنے کچرے کو کچڑے کے والے کو دے دیتے ہیں